हां जी हां जी आ नमस्ते मैडम जी मैं मैडम जी मनाली दा बोला दियां सेकंड सेमेस्टर दी ते मैडम जी हां जी मैडम जी में मनाली दा बोला आं सेकंड सेमेस्टर दी ते में मैडम जी मैं इक तुसें में मेरी होर दोस्त सना दी ही भाई तुसें असाइनमेंट दित्ती दी ऐ कि असाइनमेंट सबमिट करानी ऐ मैडम जी मैं ना केह् गल्ल होई इद्धर न इद्धर कैंपस च आई दी मेरा कैंप लग्गे दा थोह्ड़े दिन होई गे ते मैडम जी मैं न तुसेंगी ओस टाइम उप्पर नेईं कराई सकदी सबमिट में दो दिन बाद मेरा कैंप बापस होई जाना बापस आई जाना ते में ओह्दे बाद च तुसेंगी कराई उड़गी अपनी असाइनमेंट सबमिट जी मैडम जी में कोशिश करूङ अगर में कुसै हत्थै अगर पजाई सकनी में तुसेंगी असाइनमेंट भेजी ओड़ङ नेईं ते में हां जी नेईं ते में अगर में नेईं पजाई सकगी ते फिर ज़रूर जिस दिन मेरा कैंप आंदा में उस दिन तुसेंगी सबमिट कराई ओड़ङ आइयै ठीक कोई कोई गल्ल नेईं मैडम जी धन्यावाद तुंदा ते अगर मी मैडम जी मी नेईं करा पाई ते तुसें गी में इक दो दिन दा टाइम देई ओड़ो मिगी मजबूरी ऐ मेरी नेईं ते में टाइम दी कराई ओड़नी आं अग्गें ते चलो में तां बी कोशिश करूङ अगर में कुसै हत्थ भेजी ओड़ां जिंया बी भेजी ऐ ते तुस सबमिट करी लैएओ मेरी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी ठीक धन्यवाद ठीक ठीक